समुझो हिन में ॿार अगरि पहिरें में अचे थो न त पहिरें खां हिननि खे पाणि पेंटिंग सेखारियूं अॻिते हलंदे ॿ पंजे साल जी उमिरि में मतलबु ॿियों धोरण चोथो धोरण में अचे थो तेस ताईं मतलबु धीमे धीमे मस्तु पहिरिया पेंटिंग ठाहिणी हिते सिखी वेंदो